میرا دوسرا پروڈکٹ ریڈمی نوٹ سیون پرو تھا یہ ایک بڑے اور مائی پرفارمنس کے ساتھ آتا ہے جس میں پاورفل پروسیسر اور زیادہ رم شامل ہوتی ہے جس سے ایپلکیشنز اور گیمز بہترین طریقے سے چلتے ہیں بڑے ڈسپلے ایک شاندار ویڈیو انٹرٹینمنٹ تجربہ فراہم کرتا ہے بڑی بیٹری کیپسٹی ایک لمبے عرصے تک بیٹری ڈیمانڈ کی مدد فراہم کرتی ہے کیمرے کی خوبصورتی موڈس اور اے آئی کیمرے کے فیچر کی مدد سے اچھی تصویریں حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں کچھ خرابی بھی ہے یہ موبائل بڑی سائز کی وجہ سے ریڈمی نوٹ سیون کو ایک ہاتھ میں پکڑنا اور استعمال کرنا مشکل ہو سکتا ہے زیادہ بڑے ڈسپلے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ایک ہینڈ فری طریقے سے استعمال کرنے میں مشکل ہوتی ہے کچھ صارفین کو ایم آئی کی انٹرفیس کے ساتھ تعریف تعارف ہونے میں وقت لگتا ہے جو پہلی بار استعمال کرنے والے کے لیے مختلف معمول کی بات ہو سکتی ہے